معاشرے میں مختلف نظریات اور رائے ہوتے ہیں اور خواتین کی رقص کو لے کر بھی مختلف دلائل اور خیالات ہوتے ہیں کچھ لوگ رقص کو ایک فن اور تعلیمی مواد کے طور پر دیکھتے ہیں جب کہ دوسرے اسے غیر اخلاقی یا مناسب نہیں مانتے خواتین جو رقصا کرتی ہیں ان کے لیے معاشرتی تاثرات اور چیلینجز مختلف ہو سکتے ہیں جو اپنے اندر ہی حل کرتی ہے تمام افراد اور جماعتوں کے لیے ایک ہموار موازنہ تلاش کرنا معاشرتی ترقی کی راہ میں اہمیت رکھتا ہے